ऑनलाइन त असां इलाही शॉपिंग कंदा आहियूं एमेजोन सां बि कंदा आहियूं ब्लिंकिट सां बि कंदा आहियूं औरि आराम त इलाही आहे लेकिन कॾहिं कॾहिं कोई चीज़ गड़बड़ अची वेंदी आहे और आस पास असां जिते रहूं था उते मार्केट बि आहे त वॾा वॾा जेका दुकान आहिनि उहे त बि सेल बि उन्हनि जी सेल ख़तम थी वई आहे औरि इहे एॾा और असां त व वरी जेकी बी ग्रोसरी वग़ैरह हूंदी आहे असां त वेंदा आहियूं मार्केट में वठणु वठी ईंदा आहियूं ऐं ॿिया बि जेका कपिड़ा आहिनि असां वठंदा आहियूं शोरूम मों वठी ईंदा आहियूं किथे कोई लेकिन ऑनलाइन बि सही आहे उहो बि ठीकु आहे ॿई कम ठीकु आहिनि कुल मिलाए करे मिलाए जुलाए कयूं था कम त उहो ठीक थो रहे औरि बाक़ी त ॿार असांजा आहिनि उहो त ऑनलाइन ई ज़्यादा कंदा आहिनि शॉपिंग औरि उन्हनि खे ज़्यादा ऑनलाइन जी आदत पयल आहे